आ

हय हय

तर तुमका कितें जाय कुळागरांतलें कितें जाय की की माहिती जाय कुळागराची आं हां तर आमचें व्हडलें कुळागर आसा आनी तुमी केन्ना तरी पळयला आसतलीं अशीं थोडिशीं नल्लांची माडांची अशी झाडां पळयला आसतलीं नाल्या हेर पण कुळागर हे अशी प्लेस आसा की तेतूर नी जाय तरे तरेची पीक जे आमी काडटा पळय उत्पन्न काडटा तीं झाडां आसता सो आमच्या कुळागरान माडाचीं झाडां आसा सुपाऱ्यांची झाडां आसा फणसाची आसा काजूचीं आसा अशीं हीं मोठ्या प्रमाणान आमचे व्हडले व्हडले बाग आसा एका कुळागरा भितर आनी तें आमी ताचें व्होडल्या प्रमाणान पीक काडटा आनी मागीर तें आमी बाजारान व्हरो व्हरोन ताची विक्री करता तर जे आमी सेल करता तें अशें हॉलसॅल प्रायसान आसता सो आमचो हो बिजनस व्होडल्या प्रमाणान चलता आनी तुमकां केन्नाय विजीट करपाक जाय नी जाल्यार केन्नाय येव शकता इतली बरी प्लेस आसा आनी आमचे हे व्होडल्याश्या कुळागरान आमी एक बरेंशें वॉटर पार्क दवरलेले आसा सो प्लस ट्युरिस्ट पॉयंटूय तसो जाता खुबशे हांगा सर स्विमींग करपाक येतात कॉलेजांतले स्टुडंट्स वेरियस हितूंचे येता कंम्पनितले बी येता सो ते कितें करता आख्या आमच्या कुळागरान फिरताय बी आनी प्लस आमी थोडे सेंपलाकूय आमचे प्रोडक्ट्स थंय दवरतात तें नी आमचे सावथ गोवान आसा ऑके जे हें आसा नी आमचें फातर्पा पावला तूं हां हां हय हय हांव तुका लॉकेशन सँड करतां येवूंक शकता तूं हय हांव लॉकेशन तुका सँड करता खूब अशें बरें बरें आसा एंट्री फी एस ऑफकोर्स आतां येदो वडलो फार्म म्हटल्यार फार्म म्हटल्यार आसतलेच नी तर तुमका तें सगळे आसा पय डिटेलान व्हॉट्सेप करता कळ्ळें नी तुमी तुमच्या फॅमिलीक घेवन येवंक शकता हां हांव मागीर पळयता कितलें कितें तें डेज कितलें कशें येवपाचे आसा बाकिचेय बी गॅस्ट आनी मागीर तशें तुका कनविनीयंट डे आसा तसो इनफॉर्म सांगता तुका ओके बरें मॅसेजिचेर बरें